टेक्नोलॉजी ने मतलब प्रौद्योगिकी ने ट्रांसपोटेशन के उद्योग उद्योग की बहुत तरीकों से मदद की है जैसे बसों में ट्रेनों में उड़ान परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले एप जैसे अगर ट्रेन में टिकट बुक करना हो तो आई आर टी सी टी एप के द्वारा टिकट बुकिंग हो सकती है ट्रेनों कि स्थिति ट्रेन कहाँ है किस एस्टेशन पे कितने समय तक आएंगी ये ट्रांसपोटन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब ऐप्लीकेशन के द्वारा पा सकते हैं लाइसेंस जल्दी बनवा सकते हैं